बिराद खस्थ' मोन्दों गोदो रमान हांखोआव मानो होनोबा माइ बारि बारि खारखोमा बायनांदों सोरबा गावथारजादों सोरबाबा थफ्ला थफ्लि लानानै खारदों सोरबा लामा मानि गावथारजादों दानख्रुबजादों खाना लांजादों फुलिसफोरजों सोरबाबा जेल जानांदों माइ बारि बारि खारखोमानानै थफ्ला थफ्लि बाननानै ओंखामा बहा रसा नांदों खस्थ' मोन्दों बर'फ्रा आरो सान हर उन्दुनाय सुग गैयि जाहैदों बिराद खस्थ' जादों आरो जोंनि बर'फ्रा जों बे समाव सेंग्रासासोमोन बारा मिथिद्राया आं जाखिनि मिथिखायो बेखौ बुंदों आरो ओंखाम जानाय मा जानाय बिराद खस्थ' मोन्दों फुलिसफोरजों खारखोमाबायनांदों न'आव उन्दुनो मोनाखै हाग्रा बंग्रा माइ बारि बारि खारखोमाना उन्दुबायनांदों थफ्ला थफ्लि लानानै माइ बारि बारि थाखोमा बाइनांदों न'आव फैनो हायि जादों फुलिसफोरजों खस्थ' मोन्दों बिरादनो